आमच्या गोंयांत सगळ्यांकून व्हडली एकूच गॉरमेंट मॅडीकल कॉलेज आसता आनी ती म्हणजे गोवा मॅडीकल कॉलेज जी बांबोळे आसा आमका हॅल्थ केरा खातीर चड प्रोब्लम जायना आनी आमकां चड पयशे भरपाचे पडना कित्याक गोवा मॅडीकल कॉलेज हितून फ्री ट्रिटमेंट आमकां गावता किडनी पेशंट हार्ट पेशंट एक्सीडंट विकटीम हांकां सगळ्यांकून सोंप्या तरेन कमीत कमी पयशे घेवन तेंचो ट्रिटमेंट थंय जाता एक एक वेळ हार्ट पेशंट्सांक सामके फ्री ट्रिटमेंट गावता दिन दयाल कार्ड ही गोवरमेंट स्किम जेंचे कडेन आसता तांकां वखदां सुद्दां फ्रि मेळटा गोवा मॅडीकल कॉलेजिच्या फारमासीचा त्रू तांकां थंयसर वकतांय गावता गोवा मॅडीकल कॉलेजीची कॅपिसीटी पेशंसांक हॉल्ड करपाक चड आसा हेच्या खातीर चोवीस वरां भितन थंयसर कमीत कमी एका दिसान हजार पेशंट्स येता कर्नाटका महाराष्ट्रा जी गोवा बोडराक लागता ती थंयसल्ले पेशंट्स सुद्दां गोवा मॅडीकल कॉलेजींन येवपाक येता हांगासल्लो ट्रिटमेंट आनी डॉकटर्ज बरें आसल्या कारणान गोवा मॅडीकल कॉलेज व्हडल्यातली व्हडली ऑपरेशनां सुद्दां करता एनजीओग्रफी एनजीओप्लास्टी हीं प्रायवेट हॉस्पिटलानी करीनासताना लोक गोवा मॅडीकल कॉलेजीन म्हणजेच गोवरमेंट हॉस्पीटलान करपाक ताची इच्छा आसता